बिहारमे निजी क्लिनिक जे छै से बहुत महगा छै अपेक्षाकृत एहि दुआरे जे ई मनमाना अपन जेना समझ छै से जे बीमार पड़लै ओकरा ओतेक समझ नहि छै जे ई कोन कोन जाँच करा रहल छै

ताहि दुआरे निजी स्वास्थ केन्द्र जतेक भी छै एहि स्थितिमे ओ सबटा मने पाँचे खून पाँचेवला छिए

स्थिति सएह छै ओना डी एम सी एच या पी एम सी एच या इन्दिरा गाँधी आयुर्वेद संस्थान या एम्स पटनाके जतेक भी छै ओहिसबमे आश्वस्त रहै छै लोक एतबा पइसा लागल हँ कि छै नहि छै ओकर रसीद भेटै छै ओकरा कन्फर्म होइ छै तेँ ओ बहुत बढ़िआँ छै आओर अपेक्षाकृत निजी स्वास्थ्य केन्द्रसँ मगर सगरे तऽ ओ बेबस्था छै नहि हुँ जे निजी स्वास्थ्य केन्द्र तऽ सगरे काम करै छै मगर हॉस्पिटल जे छै स्वास्थ्य केन्द्रसब जे छै ओकर स्थिति तऽ नगण्य छै जे ओ छेबो करै तऽ ओकर सही सही ओहिठम डॉक्टर नहि छै सब बेबस्था छै मगर ओकरा